मां सुबुह जो पंजे बजे उथंदी आहियां पंजे बजे उथी करे पंहिंजे नंढे बबूअ खे थोरो जेको मेंटली डिस्टर्ब आहे हुनखे उथारे करे सुबुह जो तयारु करे दुकान ते मोकिलींदी आहियां साढी छहें बजे तंहिंखां पोइ मां पांहिंजो सनानु पाणी करे तंहिंखां पोइ मां रेडी थी करे चोटी पाणी करे चांहि पी करे मां योगा ते वेंदी आहियां योगा तां अची करे वरी सिधो रोटी करे बबू उन वॾे बबूअ खे टिफ़िन टिफ़िन ॾई करे तंहिंखां पोइ कपिड़ा वपिड़ा प्रेस करे उनखां पोइ किथे ॿाहिरि अंदरु अचण वञण जो कमु हूंदो उहो लाहींदमि फ्रूट्स वठी ईंदमि भाॼियूं तहिंखां पोइ किथे ॿाहिरि शादी गमी आहे पार्टी वग़ैरह हूंदो मुंहुं ॾई करे पोइ अची करे मां वरी वापसि पंहिंजे घरु आराम में थींदी आहियां तंहिंखा पोइ वरी कलाकु खनि आराम तंहिंखां पोइ वरी घर जा फर्श ॿुहारियूं ॿासण ऐं खीर वारनि जो हिसाबु ॾियणु हीअ सभु ओॾीमहिल थींदो आहे वाहेगुरु